सोलोंथायआ सुबुंनि जिउआव बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन

जायखौ मोनफुंनो हायाब्ला गोबां खाबुफोरखौ खोमानांगौ जायो बिदिनथि बादियै जाय जेसेबां गोजौ थाखोनि सोलोंथाय लानो हायो थिक बेबायदिनो जिउआव जाफुंसारनो हायो मानोना सोलोंथायआ मोनसे ज'खा सेवारि बायदि गिदिर साख्रि मावनो एबा गिदिर आरो बेसेन गोसा बिजाब लिरनो थाखाय एबा गोबां गियान बुथुमनानै जाय लानो हागोन बिसोरसो गोजौ थाखोनि साख्रि एबा मोजां बिजाबखौ लिरनो हागोन जायहा सोलोंथायआनो गैया बिसोरो माब्लाबाबो बैफोरनि फारसे साननोनो हाया बेनि थाखायनो सोलोंथायखौ मोजाङै मोनफुंनांगौ आरो बेखौ गावनि जिउआव मोजाङै बाहायनो थाखाय साखा फारा जानांगौ माखासे ओरैबादि सुबुंफोरबो थानो हागौ जायनियाव गोजौ सोलोंथाय मोजां गियान दं नाथाय बाहायनो खाबु मोनाखै बैफोरबादि सुबुंनि बाथ्राया आलादा नाथाय जायफोरहा खाबु मोनदों नाथाय बिसोरो सोलोंथाय गैया अब्ला बेफोरनि बाथ्राया खोब दुखुनांथाव आरो खाबुफोरखौ खोमानांगौ जानानै फैयो बेनिखायनो सोलोंथाय मोननाया जिउआव जोबोरैनो गोनांथार आरो बेखौ बाहायनायनि थाखाय सानसे खाबुवाबो फैथारो होननानै जों साननानै लाजायो